جی ہاں کلیان چاولا سنیتا ولیم راکیس سرما کے بارے میں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جنہوں نے میرے ہندوستان کا نام روشن کیا اور انہوں نے چاند پہ جا کے ایک بہت بڑی سی کامیابی حاصل کی ان ایسے ایسے ایسیس ان سائنٹسٹ جو ہمارے دیس کو بہت بڑا انعام دیا اور پورے ہندوستان کا نام چاند پہ جا کے روشن کیا ایسا انسان بہت کم ہی ملتا ہے جو ہمارے دیس کا نام روشن کرے اور چاولا جی ایسے ہیں سائنٹسٹ ہیں جوکہ نسا نے ان کو اپنے طرف سے چاند پر جانے کو کہا اور انہوں نے جا کر وہاں ہندوستان کا جھنڈا پھرایا اور بہت سی کامیابی حاصل کی اس کے بعد راکیس سرما جی بھی بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں جوکہ چاند پر پہنچے اور وہاں جا کر بھی اپنے دیس کا نام روشن کیا